हलो

ॿुधायो मां तव्हांजी कीअं थी मदद करे सघां अच्छा असां वटि त सभिनीनि तरह जा आहिनि मोबाइल जीअं त रैडमी रियलमी मोटोरोला वन प्लस ऐं सैमसंग सभिनीनि तरह जा आहिनि तव्हांजे ॿुधायो तव्हांखे कहिड़ो खपे ऐं तव्हांजो बजट घणे ताईं खपेव अच्छा हा हा असां वटि सभिनी तरह जा आहिनि मोबाइल ऐं हा हा मिली वेंदो करीब हिकु लखु जे आसपास आहे हिनजी उहो त अचो दुकानु ते पोइ ॻाल्हाईंदासीं पाण में जीअं हा सभिनी मोबाइलुनि जी अलॻि अलॻि आहे रेंज त ऐं तव्हां अचो दुकानु ते ॾिसो अची ॿुधायोमाव न हिकु लखु जे हिकु आ लखु जे आसपास आहे बाक़ी तव्हां ईंदा त पोइ ॾिसंदासीं जेतिरो घटि करे सघियासीं असां

हा हा हा हा हा हा कॾहिं ईंदा तव्हां हा ठीकु आहे वरी बि अचो त हिकु दफ़ो फ़ोन करे अचिजो मां त वेठी आहियां हा त तव्हांजे लाइ इहो पोइ रखूं असां हिकिड़ो पीस हा ओ त हाणे वधीक सर भाई जेका आहिनि असांजा मालिक उहे कंदव घटि त बाक़ी जेतिरो थी सघंदो सुठो अथव नओ आहे मोबाइल हाणे अचो ॾिसी करे पोइ तव्हां जेतिरो थी सघंदो असां कंदासीं अच्छा तव्हांखे इहेई खपे मोबाइल या ॿियो कोई बि ॾिसंदा अच्छा अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे पोइ तव्हां अचिजो सुभाणे तव्हांजे लाइ हिकिड़ो पीस कढी थी रखां साइड करे ठीकु आहे हा ठीकु आहे पोइ मिलंदासीं सुभाणे ठीकु आहे ओके थैंक्यू